جی ہاں آج کل اگر آپ کو کوئی موویز دیکھنی ہو یا کوئی سیریز دیکھنی ہو تو آپ کو نیٹفلکس یا کوئی اور پرائم جیسی اسٹریمنگ سروسز کا استعمال کرنے کے لیے اس کے لائسنس لینے پڑتے ہیں یا اس کے پر پریمیم سروسز خریدنی پڑتی ہیں وہ میں کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ موویز اور یہ شوز دیکھنے ہوتے ہیں جو روایتی کھیل یا س جو سیٹلائٹ پہ جو ٹی وی پہ جو آتا ہے وہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ سب پرائم ممبرس کے لیے ہوتا ہے تو پرائم ممبرسشپ لینے کے لیے یا ان کے وہ لینے کے لیے ہمیں کچھ اس کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ ہمیں وہ چیزیں وہ دکھا سک دکھا سکیں جو لیٹسٹ لانچ ہوئی ہیں میڈیا کے اندر یا جو موویز ہیں یا جو سیریز ویبسیریز آج کل خاص طور سے اس کا فیشن چلا ہوا ہے اور وہ ایسے ہی پرائم ممبرس کے لیے یا نیٹفلکس کے ممبرس کے لیے ہی ہوتا ہے اگر جب تک آپ اس کا ممبرشپ نہیں پر چیز کریں گے آپ کو وہ نہیں دکھائیں گے سو اس کے اس کے سروسز آج کل بہت ینگسٹرس میں خاص طور سے بہت کامن ہے یہ اور وہ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ چیزیں وہ دیکھ پاتے ہیں جو ان کی پسند ہوتی ہے جو نارمل سیٹلائٹ ٹی ویز پہ نہیں دیکھ پاتے ہیں